ऑनलायन श्यॉपींग विशयी म्हाका दिसता आतां एकदम बरें कित्याक जाणा मोबायल घेतलो सायटीर गेलो आनी ऑर्डर केलो प्रोडाक्ट आतां जाय तश्यो सायटी आसात मिंत्रा आसा फ्लिपकार्ट आसा ऍमोझोन आसा स्नेपडील आसा आनी प्रोडक्ट आमकां सवाय मेळटा कित्याक कित्याक ताका मिडल मॅन कोण नासता श्यो मेनीफॅक्चर टू कस्टमर केन्ना डिस्कावंट रेट मेळटा आनी बरी रेट आसता आनी आमकां ते खूब फायदेशीर पडटा जर तर हें शोपार घेवंक वचत तर पाचशें रुपयाची वस्त ही जवळ जवळ आठशें रूपयांत मेळटा कित्याक तेंचे कमिशन आसता हांगा तें कमिशन बी सगळें ऍवॉयड केल्लें आसता आनी कस्टमराक ताचो खूब फायदो जाता पूण कांय कांय टायमार ते सामकें त्रासानूय आसतात कित्याक एकदां वस्त घेतलेली बरीच वस्त मेळटा म्हणून खबर नासता एक वायटूय आसूंक शकता आनी ताचो फायदो म्हणजे ती परतूय करूंक शकता तुजे पयशें परत ते तुजो अकांवटार डायवर्ट करता कारण ते खातीर ऑनलायन शॉपींग बरें आनी आताचें भुरगे घरांत बसोन हेंच काम करतात ऑनलायन शॉपींगाचेर चड नेट घेतात तर शॉपार वचोन तिच वस्त कितलेशेंच रुपया म्हारग पडटा आनी तें आता परवडनां हे आताच्या तेंपार तें परवडना कित्याक ऑनलायन शॉपींग सदांच बरें आनी आनी पयशे बॉल्सांत नासल्यारूय क्रॅडीट करुंक मेळटा जे तुजें कार्ड आसता पळय ते थंय क्रॅडीट सिस्टम फॅसीलिटी आसता आनी पयशे मागीर जाय तेन्ना फारीक कर अमके दिस आसता ते खातीर ऑनलायन शॉपींग हे सदांच बरें आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक ते यूज करचें